हाँ सर हमको हम दिल्ली से आए हैं हाँ जी हम बिहार घूमने आए हैं हाँ बिहार में कौनसी जगह अच्छी है कि घूमने में सही होगा हाँ जैसे हाजीपुर में सोनपुर मेले में घूमने में खत खर्चा कितना पड़ जाता है जैसे गोलघर कुल कुल मेले में कुछ हो सामान लेना हो जैसे घूमने ऊमने में कि रहने का किराया उराया सारा लेकर कितना खर्च आ जाएगा अच्छा तो जैसे वैशाली ज़िले में सुनिए न वैशाली ज़िले में घूमने में जैसे रूम ऊम लेंगे तो उसमें कितना खर्चा पड़ जाएगा हाँ तो वैशाली ज़िला मंदिर है तो हमको भी वह घूमना है सुने हैं बहुत वैशाली ज़िले में मंदिर का नाम चल रहा है अच्छा हमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं न होगा अच्छा अच्छा कोई हम तो यहाँ नए हैं हम तो यहाँ नए हैं इसीलिए पूछ रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत न न होगा ठीक है तो चलि कल आते हैं ठीक है ठीक है हाँ कल आइए आएँगे